हमर व्यक्तिगत लक्ष्य आ ई अछि जे समाजके जे छै से हरेक वर्गके जे छै से उत्पन्न हुए हरेक जे छै से बच्चा के आ जे छै से लोकके जे छै से बौद्धिक विकास हुअ प्रायः ई देखल जा रहल छै जे समाजमे जे छै से बच्चासभक जे छै से ओहन बौद्धिक विकास नहि भए रहल छै हम देखैत छियै जे विद्यालयमे बच्चा आबि रहल छै बहुत ही कमजोर आबि रहल छै बच्चाके जे छै से बौद्धिक जे छै से विकास नहि भए रहल छै बात छै एकर जे छै से कइ कारण छै समाजमे जे छै से किछु जे छै से पारिवारिक जे छै से स्थिति या परिवारमे जे छै से पढ़ाइ लिखाइके जे छै से मतलब माहौलके प्रायः जे छै से अभाव देखल जा रहल छै आ शैक्षणिक आ बौद्धिक विकासके जे छै से एकर जे छै से क्षरणके मूल या कारण छै इएह कारण छै जे लोग जे छै से आ बच्चाके जे छै से जे अथी आबि रहल छै प्रोडक्ट आबि रहल छै जे विद्यालयमे ओ प्रायः जे छै से कमजोर आबि रहल छै लोकके जे छै से ई चाही जे समाजमे जे छै से जे निर्णात्मक मूल्यके जे छै से जे प्रभाव परलय हऽ ऋणात्मक मूल्य जे हावी भेलय हन जेना वैमनस्यता छै भाइचाराके कमी छै या नैतिकताके अधःपतन छै या जे छै से बहुत लोलुभता छै ई सब ऋणात्मक मूल्य जे छै जे समाज पर जे हावी भेलय हन ओहिकारणसँ समाजके प्रायः विकास जे छै से अवरुद्ध भेलय हन लोग एकदोसर के जे छै से सहयोग नहि कए पाबि रहल छै लोग एकदम बिलकुल जे छै से समाजीकरण जे रहय सामाजिक समरसता जे रहै ओकर प्रायः आभाव देखल जा रहल छै ओ सामाजिक समरसता जातक नहि होयत समाजमे जे छै से लोग अपन दायित्वके अपन कर्तव्यके या अपन जे जे एकदोसर के प्रति जे भाइचारा छै ओकरा स्थापित नहि करतै तऽ ओ प्रायः जे छै से ई बौद्धिक आ जे छै से विकास जे छै से सम्भव नहि छै बौद्धिक विकास जखन सम्भव होयत तखने जे छै से ओकर जे छै से शैक्षणिक विकास भी सम्भव छै